आज हम यह कहना चाहेंगे कि समय के साथ बिहार कि संस्कृति बदलती जा रही है शुरू में लोग नाश्ता के रूप में भुजा खाते थे सत्तू खाते थे लेकिन आज इतनी समय में बदलाव हो गई है कि जगह जगह दुकाने खुल गई हैं सड़क पर दौड़ते हुए ठेला पर लोग फूस फ़ास्ट फ़ूड जो है सो नज़र आता है वह अपने घर पर जो भोजन है उस पर ना ध्यान देकर बच्चे जवान बूढ़े सभी ललचा जाते हैं कि भाई क्या है तो उसको खाने के लिए लोग तत्पर हो जाते हैं और खाते हैं भले ही उसकी अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं सोचते हैं कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या लाभदायक है पर लोग अब कहीं भी जाने के लिए तैयार होते हैं तो अपने घर के भोजन पर निर्भर नहीं रहते हैं वह देखते हैं कि समय के साथ हमें आगे बढ़ना है समय के साथ हमें अमुक जगह पहुँचना है तो चल देते हैं और रास्ते में लोग अपना भोजन कर लेते हैं होटल में कर लेते हैं दुकान में कर लेते हैं आज वह भी नहीं अगर वो भी मौका नहीं मिलता है तो बहुत सारे पाउच में ऐसे ऐसे सामग्री बन गए हैं जो उसको भी खा कर अपने समय को बिता देते हैं तो आज हम सही भोजन और जो लाभकारी भोजन है उससे बहुत दूर हो चुके हैं क्योंकि जितना फ़ास्ट फ़ूड जो बना है वह अच्छे तेल में तला हुआ नहीं रहता है जो हमें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है और लोग विवश होकर के उस भोजन को खाते हैं खाना पड़ता है यह लोग इस समय के साथ मजबूर हो चुके हैं कि हमें वो उस भोजन को अपनाना ही पड़ता है